कलंगूट बीच बागा बीच अंजुना बीच वागातोर बीच कोलवा बीच पालोले बीच मोर्जीं बीच आरामबोल बीच कांडोलीं बीच अश्वें बीच आगोंडा बीच चापोरा बीच दोना पावला बीच बेतालबाती बीच माजोड्डा बीच मांद्रे बीच कावेलोसीम बीच वारका बीच पटणें बीच चर्च ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ एसेसी चर्च ऑफ आ लेडी ऑफ द मावंट चर्च ऑफ मे दे द्योस सांता क्रुस चर्च आग्वादा फोर्ट चापोरा फोर्ट रेमागोस फोर्ट तेरेकोल फोर्ट काब दे रामा फोर्ट कोरजुये फोर्ट बेतुल फोर्ट मुर्मुगांव फोर्ट श्री मंगेशी टॅम्पल शांतादुर्गा टॅम्पल म्हालसानारायणी टेंपल श्री महादेव टॅम्पल श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ टॅम्पल श्री नागेश टॅम्पल श्री कामाक्षी टॅम्पल श्री दामोदर टॅम्पल श्री गोपाल गणपती टॅम्पल दूदसागर वॉटरफॉल्स बोंडला वायल्ड लायफ सेंक्च्युरी भगवान महावीर वायल्डलायफ सेंक्च्युरी कोतिगांव वायल्डलायफ सेंक्च्युरी सलीम अली बर्ड सेंक्चुरी मये लॅक चोराव आयलेंड दिवार आयलेंड अरवळे वॉटरफॉल पोंबुर्पा स्प्रिंग्स अंजुना फ्ली मार्केट म्हापसा मार्केट कलंगूट मार्केट स्क्वॅर पणजी मार्केट मारगांव मार्केट बागा नायट मार्केट आरपोरा सॅटर्डे नायट मार्केट पालोले बीच मार्केट वास्को मार्केट ओल्ड गोवा सवेनियर शॉप फावटेनर्स ओल्ड गोवा आर्च्यलोजिकल कॉम्प्लेक्स पणजी हेरीटेज वक ब्रागांजा हावस गोवा स्टेट म्युजियम हावजीस ऑफ चांदोर रेमागोज हेरीटेज सेंटर काबू राज पवन एनसेस्ट्रल गोवा म्युजियम मारियो मिरांडा गॅलरी ग्रँड आयलंड मंकी आयलंड बटरफ्लाय बीच स्कुबा डायवींग एट बॉक्माळो पॅराग्लायडींग एट आरामबोल ट्रॅकिंग एट दूदसागर कायाकींग इन साल बॅक वॉटर्स स्नॉकलिंग एट क्रँडे आयलंड हॉट एअर बलूनींग इन असा मांदवी रिवर क्रूज डॅल्टीन रॉयले कसिनो दोना पावला वीव पॉयंट चापोरा रिवर मांडोवी रिवर त्री किंग्स चॅपल स्पायस टॅम्टेशन बिर्ला तळावली पोंडा शिंदोळी सांगवाल आजेंता कोर्तालीम नुवें ओर्लीम मोबोर बेताल बाती बेनावलीम नुवें वाडे निवाडे आलडोना पोरवोरी पणजे नावेली दारबांदोडा केंपें मोलें शिरोडा सावड्डे कांडोलीं कलंगूट आर्लें दवर्ल्ली तळावलीं बोरी शिरोडा लोटली रासय आक्शी आगापूर दुर्बाट पोंडा सावयवेरें तातेरी सत्तरी रावणफण मडगांव मेंगलोर फातोड्डा रामनागरी